योगा करतकच मन शांत उरता रागाचेर ताबो उरता खंयचीय गजाल करतना लक्ष दिवन करपाक मेळटा मन अस्वस्थ आसता तेन्ना योगा करून बरें दिसता एक नवीन आनी शांतपण चिंतपाक योगाचे म्हज्या जिवितान खूब म्हणजे खूब उपयोग जाता कशें करप